असां जॾहिं बि असांजा फ़्रेंड्स ग्रुप बाइक जर्नीअ ते वेंदा आहियूं त असां कोशिश कंदा आहियूं कि असां लद्दाख वञूं ऐं हिक भेरो असां लद्दाख वियासीं त त हुते लैंड स्लाइड थी पई हुई हाणे लैंड स्लाइड में छा थींदो आहे मथां पहाड़ तां वॾा वॾा पत्थर ईंदा आहिनि ऐं हू किरंदा आहिनि ऐं हू तव्हां जे मथां किरण जो ख़तरो हूंदो आहे इहो सभिनीनि खां वॾो ख़तरो ऐं इहो सभिनीनि खां वॾी मुश्किल आहे जॾहिं तव्हां बाइकिंग कंदा आहियो छो त बाइकिंग यूज़िली माण्हूं माउनटेन ते वञी करे पहाड़नि ते वञी करे कंदा आहिनि त असां हिन मुश्किल सां कीअं बचियासीं असां आस पास ॻोल्हियोसीं कि कि कोई टनल वग़ैरह आहे त असांखे हिकु टनल ॾिसणु आई त असां उन टनल में वञी करे रुकी वियासीं तेसिताईं रुकियासीं जेसिताईं लैंड स्लाइड ख़त्मु न थी वई छो त अगरि असां खुले में हूंदा आहियूं त मथां कोई बि पत्थर अची करे तव्हां खे तव्हां जे मथां नुक़सान विझी थो सघे